अगर घूमने जाना है कहीं पर तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ करके एक सिटी बहुत अच्छी सिटी है वहाँ पर चित्तौड़ का किला है महारानी पद्मावती ने जौहर करा था और बहुत कुछ देखने लायक है बहुत बड़ा किला है और ऐतिहासिक है प्राचीन नहीं और वहाँ पर कई राजा महाराजपुरों ने जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए कहीं लड़ाई लड़ी थी जिसमें वो शहीद भी हुए हैं जैसे महाराणा प्रताप और ऐसे बहुत सारे जितने भी आप देख लो कि जिन्होंने अपने शहादत दी अपने देश के लिए अपने भारत के लिए ऐसे चित्तौड़ में किले में आप जाओगे तो आपको मुख्य द्वार मिलेगा उसके बाद मंदिर घूमने की बहुत अच्छी अच्छी जगह है रानी पद्मिनी ने जो जौहर करा था वो भी किला बना हुआ है अंदर दुर्ग उसके बाद आप घूम सकते हो पूरा बहुत बड़ा बहुत बड़ा बना है पूरा दिन लग जाएगा आपको घूमने में इतना बड़ा ब और बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाकर आपको बिलकुल आपके भारत संस्कृति की महक आती है वहाँ पर और वहाँ वहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वहाँ पर मारवाड़ी भाषा बोली जाती है जो कि हमको आम तौर पर समझ में आ जाती है बहुत अच्छी भाषा है वहाँ पर आपको गाइड्स भी मिल जाएँगे आपको दे बताने के लिए आपको हरेक चीज बताएँगे डिटेल में कि आप देखो कि पुराने लोगों ने कितना संघर्ष करा तब जाकर के हम आज हम हमारा भारत देश समृद्ध है क्यों है क्योंकि हमने बहुत कुछ सहा है हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बहुत कुछ सहा है और बहुत अच्छा चित्तौड़ का किला बहुत ही प्यारा बहुत ही बड़ा विशाल बना हुआ है बहुत विशाल है घूमते घूमते काफी समय लग जाएगा आपको आप फिर भी पूरा नहीं देख पाओ क्योंकि इतना बड़ा बना हुआ है लंबी लंबी दीवारे हैं वहाँ पर टापूस टापू जैसा सिस्टम है वहाँ पर आप देखो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर आप भोजन प्रशादी करो भोजन खाना खाओ वहाँ पर रहो आप बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छी सिटी राजस्थान में है बहुत अच्छा है बहुत अच्छी जगह घूमने के लिए और मैं हर वक्त छुट्टी लेकर के वहीं जाता हूँ अधिकतर